ہلو دلی دلی میٹ ساپ سے بات کر رہے ہیں دلی میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں سر ہمیں اپنے گھر میں ایک تقریب ہمیں گھر میں اپنی ایک تقریب کرنی ہے آپ سے اس کے لیے آڈر کے لیے پوچھنا ہے کہ ہمیں مچھلی آڈر کرنی ہے اور تقریباً دس کے جی سے بارہ کے جی کے آس پاس کا وہ ہے ہمارا ارادہ تو آپ کے یہاں اویلیبلٹی کیا ہے اور کون کون سی مچھلیاں ہیں کیا ریٹس ہے یہ سب بتا دیجیے مجھے اچھا سنگھاڑا

اچھا سر روہو نہیں ہے آپ کے پاس روہو ہے روہو ہے تو روہو کا سائز کیا رہے گا آپ کے پاس ایک تو پانچ کلو والا آتا ہے ایک اس سے بڑی آتی ہے اور ایک چھوٹی والی آتی ہے تو آپ کے پاس سائز کیا ہے روہو کا نہیں اصل میں بغیر کانٹے روہو کے بھی کانٹے نکل جائیں گے وہ بڑی مچھلی آئے گی تو اس میں پھر کانٹے زیادہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ آپ کا ریٹ کیا ہے اس کا اچھا بغیر کانٹوں والی نو سو بغیر کانٹوں والی کون سی ہے آپ کے پاس اچھا ہو جائے گی اچھا تو پھر ہمیں بارہ کلو کی چاہیے آٹھ دس تقریباً تو کب تک آپ ڈلیور کر دیں گے آج تو ستائیس تاریخ ہے اکتیس تک چاہیے مجھے آپ کی شاپ کہاں پر ہے کملا مارکیٹ میں شاپ ہے تو آپ وہاں سے ڈلیور ڈلیور کرانے کے چارجز لیں گے یا پھر میں مجھے جانا پڑے گا بیعانہ کتنا لیں گے سوری پچاس پرسنٹ بیعانہ لیں گے حالانکہ اگر تھوڑا اس میں کچھ گنجائش ہو سکے تو وہ کر دیجیے اچھا فی الحال اتنا ہی رہے گا تو آپ کے یہاں وزٹ کرنا پڑے گا یا پھر آپ ایسے ہی آن لائن لے لیں گے ٹھیک ہے تو ایسا کر لیں گے کہ پھر ہم آپ کے یہاں کل کل اگر آ جائیں تو پرسوں کے لیے ہو جائے گا نا آڈر ٹھیک ہے چلیے اوکے اوکے تھینک یو ہاں ہاں وہ ہم نے میں نے اسی لیے آپ کا آپ کے ریویوز دیکھ لیے ہیں پہلے ریویوز دیکھنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے ریکمنڈیشن دی تھی آپ کی تو اس لیے میں نے سوچا ان کے گھر میں آپ نے پہلے کیا ہماری سہیلی ہیں ان کے یہاں آپ نے پہلے کر رکھا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں ایک بار چلیے بہتر ہے تھینک یو تھینک یو